चिरां जिल्लानि माखासे मख'जाथाव थावनि आरो दावबायग्राफोरखौ गोसो बोखथाब होनो हानाय जायगाफोरनि जोङो नाम बुङोब्ला जों गोबांथार जों थावनिफोरनि नामखौ बुंनो हायो जेरै मानास नेशनेल पार्क बेनि अनगा दङ जोंहा भुटानाव हाबलांग्रा माने जोंनि चिरां जिलाया भुटानजों नांजाबनाय मोनसे जिल्ला हिसाबै माने भुटान गेटखौ जों बुंनो हागोन हायो बे गेटनि गेजेरजों जों भुटान सिङाव हाबलांनो हायो आरो बिनि अखानायै बिनि अनगायैबो जोंनिआव दङ बि आर पि एल बङायगाव रिफेनारि एण्ड पेट्रलियाम लिमिटेड दा बे मानास नेशनेल पार्कनि खोथा बुंनो थाङोब्लाथ' बे जाहैबाय जोंनि आसामाव थानाय मोनसे माने नेशनेल पार्कनि मोनसे माबा मोन्नाय बिमुं मोन्नाय बे मोनसे गिदिर बयजोंबो मिथिजानाय नेशनेल पार्क फरेस्ट ओनसोल फरेस्ट हाग्रा दा बेआव जों बुंनो थाङोब्ला जोङो जेनबा रयेल बेंगल टाइगार होन्नाय मोनसे जोंनि मोसा बे मोसानि थाखाय बेयो जोबोरैनो मुंदांखा जायगा दा मानसिफ्रा बेआव जिब जुनार नायनो थाखाय आरो हाग्रायाव माखासे दंफां लाइफांनि माखासे फ्रेस मा होनो अक्सिजेन लानो थाखाय थाङो माखासे रिफ्रेसमेन्टनि थाखाय मानसिफ्रा फैयो दा बैआव थानाय जे माखासे मिथिंगा नेसारेल सिनारिफोर हाजो दंफां लाइफां दावमा दावसा जिब जुनारनि बेफोरनो माने बुंनो थाङोब्ला दावबायारिफोरनि गोसोखौ माने बोग्थाबनो हायो आरो बिनि गेजेरजों दावबायारिफ्रा बे जायगायाव बार बार माने दावबायनो थाखाय फैबाय थायो आरो बेनि अखानायै आरो बेनि अनगायैबो जेन'बा जों भुटान गेटनि खोथाखौ बुंबाय थायो जोंहा मानि जोंनि चिरां जिल्लानि चिरां जिल्लायाव माने भुटानाव हाबलांग्रा मोनसे गेट दङ दा बेनि गेजेरजों जोंनि मानि भारतनि दावबायारिफोरा भुटानसिम थांनो हायो आरो भुटाननि मानसिफ्राबो जोंनिआव फैनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो बेफार फालांगिफोरबो जों मोन्नै मानि मोन्नै हादरनि गेजेरआव मानि सोलियो आरखि